اردو زبان کے تحفظ اور فروغ کے لیے کئی طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں جیسے اگر دیکھا جائے تو تعلیمی ادارے اور کورسز کائم کیے جا رہے ہیں اردو زبان کے تعلیمی ادارے اور کورسز کو فروغ دینے کے لیے ترقیاتی اقدامات ہو رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ شہروں میں اردو کے ہی زبان میں اساتذہ کی طرف سے تعلیمی مواد فراہم کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا اور اردو کتاب وغیرہ اردو میں مختلف ادبی کتب ناولس اور میگزین کی نشر بھی کی جا رہی ہے جو زبان کو فروغ دینے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ ٹی وی شوز ریڈیو پروگرامس اور ویب سیریز بھی اردو زبان کو فروغ دینے میں بہت کوشش کر رہے ہیں اور بہت اچّھا پلیٹفارم ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے شوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم اردو میں تحریک کے لیے شوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر زیادہ سے زیادہ موجود ہیں یہاں تک کہ ایک چینل ٹی وی موسیقی کے اردو گانوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کے لیے اس کو دیکھا جاتا ہے اور ساتھ میں اس اردو کو فروغ دینے کے لیے یہ ساری چیزیں ایک بہت بہترین موقع فراہم کرتی ہیں اور اردو کے کورسز جگہ جگہ جاری کرد کیا جاتا ہے کہ اس سے بچّوں کو فائدہ ہو اور جو لوگ اردو تک نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ اردو تک پہنچیں